ہم کتابیں جو ہیں یہاں سے خریدتے نہیں ہیں کتابیں ہم دہلی جامع مسجد سے خریدتے ہیں کیونکہ وہاں کتابیں اچھی ہوتی ہیں اور اگر کوئی کتاب وہاں پر نہیں ہوتی ہے تو آن لائن بھی آرڈر کر دیتے ہیں آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں تو اچھی کتابیں مل جاتی ہیں اور جہاں پر کتابیں چھپتی ہیں وہاں سے بھی ہمارا کونٹیکٹ ہے وہاں سے بھی منگوا لیتے ہیں اور رہی بات سیکنڈ ہینڈ بک اسٹورس کی تو وہ ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں آس پاس میں اسی لیے مجبوری میں ہمیں باہر سے ہی بک خریدنی پڑتی ہے